जेना हम गाँवमे मतलब सभचीज बनैत छै हमरा गाँवमे बनैत छै टटका दही मिलैत छै जेना तारास्थान छै ओतऽ खोआ बनैत छै तऽ ओतय पेड़ो बनैत छै पेड़ो बिकैत छै रसगुल्ले बिकैत छै तऽ रसगुल्लो दूधेके मतलब पूरा दूधेके बनैत छै ई नहि जे कोनो चीज दए दैत छै तऽ नहि छुच्छे दूधे टा के जेना मक्खनो निकालैत छै तऽ दूधेके जेना कुछ दए दैत छै ओहिमे तऽ ओ सभचीज कुछो नहि दैत छै दूधे भेलै दहिए भेलै दहिए लैत छै तऽ जेना टटका दही मिल जायत अहाँकेँ सभचीज मने बढ़िएँ होइत छै टटका टटका सभचीज जेना रसगुल्ले अहाँकेँ टटका लइके यए तऽ टटका मिल जायत आओर कोनो चीज यए टटका लैके तऽ टटके मिल जायत दूधे भेलै जेना साँझमे दूहैत छै तऽ किओ आदमी भोरोमे दैत छै लेकिन नहि अहाँकेँ टटका मिलत एतय सभचीज टटका बहुत सस्ता मिलत जेना रसगुल्ले भेलै तऽ कहीँ महँगा होइत छै तऽ कहीँ सस्ता एतय लेकिन महिषीमे बहुत ही सस्ता रहैत छै जेना तारास्थान छै मन्दिर भेलै मन्दिरमे रसगुल्लो कम भाव दैत छै तऽ मक्खन जेना कि भेलै पेड़ा भेलै पेड़ो बहुते सस्तामे दैत छै दूधे भेलै तऽ दूध कहीँ पचास टाका दैत छै तऽ कहीँ अन्ठाबन टाका दैत छै तऽ एतय जेनाकि पचास टाका मिलैत छै चालीसो टाका मिलैत छै जेहन दूध लेबै तेहन दाम होइत छै मस्त रहैत छै जेना दूध लेबै अहाँ बढ़िआँ तऽ अहाँकेँ पचास टाका मिलत आओर जेनाकि दूधमे पानिए फेँट दैत छै बहुत खराब लागैत छै दूध खाएमे तऽ जेना एहि गाँवमे बहुत सुन्दर सभचीज रहैत छै जेनाकि अहाँकेँ भेल अपना घरोमे बनेनाइ यए तऽ छुच्छे दूधके दही बना सकैत छियै छुच्छे दूधके जेनाकि रसगुल्ले बना सकैत छियै कहीँ जेना मन्दिर जेनाइ छै तऽ अपना घरमे पेड़ा बनाबू जा कऽ अपना चढ़ा दियौ अपना गाए छै तऽ अपना दूध रहैत छै दूधो बेचैत छियै तऽ पचास टाका बेचैत छी दहिए बनबैके होइत छै जेना तुरन्ते पोरि लैत छै काल्हि काम छै तऽ आइ पोरि लेलहुँ भए जाइत छै सभचीज अपना होइत छै सभचीज करैत छियै तऽ जेनाकि भेलै मन्दिरे जेनाइ छै तऽ ओतय गेलहुँ पूजापाठ करलहुँ पेड़े चढ़ेनाइ छै पेड़ा चढ़बैत छियै सभचीज करैत छियै घर आबैत छियै फेर जेना कोइ दूध लेल आबैत छै दूध बेच लेलहुँ दूधे जेना किओ आबैत छै तऽ कहैत छै हँ अहाँके दूध मस्त लागैए अहाँके दही मस्त लागैए जेना कोनो चीज कोइ रसगुल्ले लए लेलहुँ तऽ ओकरे कहल जा छैइत हँ अहाँके रसगुल्ला बहुते मस्त रहए छुच्छे दूधके रहए छुच्छे मक्खनके रहए पेड़े तेड़े लैत छै तऽ सभकेँ कहल जाइत छै हँ गेलहुँ तऽ केहन रहए तऽ मस्त रहै एना ओना हमरा महिषीमे बहुते सुन्दर सभचीज बिकैत छै बहुते सुन्दर दूध दही मक्खन तक्खन सभचीज मिलैत छै